हैलो फायर सर्विस स्टेशन हैलो जी साढ़े म्हल्लै अग्ग लग्गी दी ऐ जी ते ओह् जल्दी गड्डी आह्ले गी भेजो ते स्हालो ते आई जाओ पंञें मिंटे दे अंदर साढ़े म्हल्लै आं जी नुक्सान होई गै जाना लेट पुजगे ते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 एह् पंज किलोमीटर सांबा दे अग्गें मनानू जेह्ड़ा ग्रां ऐ ना तुस उत्थें पुज्जी जायो

ठीक ऐ ठीक ऐ पर जल्दी करेओ